म्हजी आवडटी गायिका म्हळ्यार श्रेया घोशल तिजो आवाज एकदां आयकलो की म्हज्या मनाक वेगळीच शांती आनी उमेद मेळटा तिच्या ती जेन्ना गायता तेन्ना तें पद इतलें गोड दिसता इतलें नाजूक दिसता आनी भरपूर भावनेन भरिल्लें अशें दिसता तिणें गायल्लें रोमेंटीक गाणें जावं भावगीत जावं शास्त्रीय गीत जावं कसलीय पदां आसली तरी प्रत्येक प्रकारान ती स्वताचो खास एक छाप सोडटा अशें म्हाका दिसता म्हाका तरी दिसता की तिच्या भितरली सगळ्यांत म्हजी आवडटी गजाल म्हळ्यार तिच्या स्वरांतलो स्वच्छपणान नितळसाण आनी गांव गाण्यांतलें भाव प्रेक्षकां पर्यंत जें ती पावयता तें म्हाका खूब आवडटा ती जेन्ना जेन्ना खंयचेंय गाणें म्हणटा तेन्ना तेन्ना त्या शब्दांतली भावना तिच्या आवाजांतल्यान इतल्या सुंदर तरेन व्यक्त जाता की आयकपी जो मनीस आसता तांकां तें स्वताचेच पद अशें दिसता स्वताच्या आयुश्यांतली एक घटना अशीं दिसता आनी ताज्या खातीर प्रत्येक प्रेक्षक श्रेया घोशालाचेर खूब मोग करता श्रेया घोशाल ही केवळ एक लोकप्रीय गायिकाच न्हय तर सातत्यान मेहनत कश्ट करपी एक मनीस प्रत्येक गाण्यान स्वताक झोकून दिवपी एक हाडाची कलाकार आसा अशें म्हाका दिसता प्रत्येक सादरीकणान तिजें एक वेगळें रूप आसता एक आत्म्यता आसता आनी तातुनूच म्हज्या खातीर ती एक प्रेरणादायी व्यक्ती म्हणून ठरता एकूण एक म्हळ्यार श्रेया घोशाल म्हाका खूब आवडटा आनी तिचो गोड जो आवाज आसा पळय ती तिच्या गाण्यांतली खरी भावनां लोकां मुखार पावयता आनी तीच भावनां ती लोकां मुखार पावयता ताज्या खातीर म्हाका ती खूब आवडटा